हाणे त असांजी टैक्नोलॉजी हेॾी वधी वई आहे माण्हुनि जो रहनि रहनि सभु कुछ इहा महिल बदिलजी वियो आहे मतिलब हाणे असां कुझु कपिड़ा वपड़ा असां ऑनलाइन घुराईंदा आहियूं नैट ते घुराईंदा आहियूं मतिलबु हाणे सभु ॿाहिरा घुराईंदा आयूं मतिलबु हाणे घर वेही करे खाइणो मिलंदो आहे घर असां घर वेही करे ऑडर ॾेई सघंदा आहियूं जंहिंसां कुझु मतिलबु किते वञिणो न पए अगरि ॿाहिरि त निकिरणो खपे निकिरणु पए जीअं मतिलबु असांखे कुझु खपे थो एमरजेंसी या असांखे कुझु अर्जंट खपे तो तत्काल खपे थो की असां नेट नेट जे द्वारा टेक्नोलॉजीअ द्वारा असां घुराए सघूं था असांजे घरु अची वेंदो आहे मतिलबु हेॾो इहा टेक्नोलॉजी बदिलजी वई आहे सम्झो सभु कुझु टेक्नोलॉजी जे मतिलबु सभु बदिलजी वियो आहे ईअं हाणे त मतिलबु सभु इसी इज़ी थी वियो आहे जीअं मतिलबु हाणे असां किथे वञा कंहिंसां संग मुंहिंजी भेणु मतलब सां जीअं असांखे ॻलहाइणो हुजे फोन ते त असां उन संग उते वञण ते बसि वीडियो कॉल ते या फोन ते ॻाल्हाए सघूं था नेट जे द्वारा ऐं असां टेक्नोलॉजी जाम वधी वई आहे असां नेट मतिलबु नेट ते असां नेट जे थ्रू इंटरनेट जे थ्रू कुझु ॻाल्हाए सघूं था सभु करे सघूं था जेसां की कुझु खपे थो त नेट जे द्वारा असां मतिलबु खणी सघूं था असांखे मिली थो वञे जीअं की मतिलबु असां हाणे असांखे कुझु और समान घुराइणो आहे जीअं रोटी भाॼी मतिलबु कुझु खाइण जो घुराइणो हुजे त असां मतिलबु इंटरनेट टेक्नोलॉजी जे थ्रू असां असांखे घर अची वेंदी आहे ईअं घर पहुची वेंदी आहे घर में असां घर अची ॾेई वेंदा आहिनि ईअं जीअं असांखे कुझु खपे थो मतिलबु असांजे रहनि रहनि सभु बदिलजी वियूं आहिनि सभु चेंज थी वियो आहे सभु कुझु मतिलबु हीअं हाणे सब बदिलजी वियूं आहिनि हेतिरे पर्यावरण मतिलबु असां सभु टेक्नोलॉजीअ सां बदिलजी विया आहियूं